महाराज साढ़े ग्रांऽ दी गल्ल करचै तां साढ़ै धर्म दे अनुसार जो बी जेह्ड़े निक्के मुट्टे जो बी कम्म होंदे इयां ते अस मैक्सिमम साढ़े जेह्के सब ग्रांऽ दे बंदे उंदे अपने धर्म दे रिलीजियस दे उप्पर जेह्ड़े बी अस कम्म करदे ते ओह् कम्म हर कोई करी ओड़दा दा हर कोई करदा जो बी अपने धर्म दे अनुसार होंदा बाकी जियां आऊं आं महाराज ते आऊं हर इक कम्मै अग्गे होई जंदा महाराज जो बी धार्मिक कम्म होंदा आऊं हर इक कम्मै हर इक कम्म करदा साढ़ै जि'यां महाराज ग्रांऽ च रामलीला होन्दियां बाकी कोई माते दे भंडारे होई गे कोई जगराते होई गे हर कम्मै जन्दे उठी अस आऊं बी जन्दा सब जन्दे महाराज ग्रांऽ चा जो जो अपना कम्म होंदा धर्म ते बाकी साढ़ा खा बाकी ज्यादातर धार्मिक जेह्के कम्म ताकि अज्जकल लोक न जां जो बी कम्म जेह्के निक्के मुटे होंदे तां ओह् ग्रांऽ च गै होंदे महाराज शैह्रे शुह्रे च ते धार्मिक लोक समझदे कि नि बिलकुल बी ते ग्रांऽ च दूर थोह्ड़ा मता फर्क ऐ महाराज थोह्ड़ा मता जरूर शैह्रे शा फर्क ऐ क्योंकि ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े थोह्ड़े भगवान उप्पर ज्यादा भरोसा करदे चक्कर एह् ऐ बड्डा के भगवान गी मनदे ओह् ते उनें भगवान उप्पर गै भरोसा होंदा पूरा ते एह्दे आस्तै ओह् ज्यादातर जेह्ड़े बी कम्म होंदे पूरे ओह् भगवान दे उप्पर गै करदे जो बी भगवान दे कार्य करदे जगराते करदे भंडारे करदे जियां साढ़े ग्रांऽ च महाराज गुसांतड़ होंदे ओह् इक सबतों बड्डा इयां इक आखेआ जाए भगवान दे नाम उप्पर इक रिलीजियस दे उप्पर इक सबतों बड्डा इक जग्ग होंदा जेह्ड़ा शिवजी भगवान दे नांऽ उप्पर दिया जन्दा कोई उसी चाऊं सालै दिंदे कोई सालै दिंदे लेकिन होंदे ओह् भगवान दे नांऽ उप्पर गै न ते ओह् बी इक साढ़ै अपने ग्रांऽ दी गल्ल करचै ते साढ़े ग्रांऽ च रिलीजियस च ते धार्मिक जेह्की साढ़ी बिलकुल ठीक ऐ जगराते होंदे भंडारे होंदे अपने रामलीला होन्दियां झांकियां निकलदियां होर बड़ा किश होंदा महाराज साढ़ा ग्रांऽ इक धार्मिक साढ़ा ग्रांऽ ऐ उत्थैं मतलब हर किश होंदा जग्ग जगराते जो जो बी होंदा हर किश होंदा बाकी मेरा जेह्ड़ा अपना महाराज आऊं आपूं धार्मिक कम्मै हर इक हर गल्लै अग्गें होई जंदा जिसलै बी मिकी कोई आक्खै ते आऊं धार्मिक कम्में पिच्छें नेईं होंदा हर कम्मै अग्गें होई जंदा एह् मेरा अपना जेह्ड़ा